हमरा सभके शहरमे पहिले बहुत जर्जर स्थिति रहै हॉस्पिटल सभके लेकिन अब एने आके बहुत सारा चीजमे सुधार हइ पहिलेके बहुत मतलब डॉक्टर सभ भी मतलब ओतना शिक्षित नहि रहै अब हइ तऽ सभ मतलब शिक्षित डॉक्टर सभ हइ हॉस्पिटल सभमे पहिले बहुत सारा मतलब दिक्कत रहै हॉस्पिटलमे नहि बेडके सुरक्षा नहि मतलब साफ सुथरा रहै कूड़ा कचरा एने ओने पड़ल रहै हॉस्पिटलमे मतलब ओतना नर्सके भी व्यवस्था नहि रहै लेडीजके प्रसूति कराबैमे बहुत सारा एहन समस्याके झेलके तब आदमीके मतलब दोसर शहरमे बड़ बड़का शहरमे जाकऽ इलाज कराबै पड़ैत रहै लेकिन आब एने आके बहुत सारा एहन सुधार भेलै हऽ अथिमे स्वास्थ्य विभागमे हॉस्पिटल सभमे अब बड़ा बढ़िआँसँ ऑक्सिजनके व्यवस्था रहैत अछि दवाइ ओवाइ अच्छा मिलैत अछि पर्याप्त बिछाओनो रहैत छै साफ सुथरा वार्ड मिलैत छै नीक नीक डॉक्टर सभ रहैत अछि सेवा सभमे कोइ दिक्कत नहि रहैत अछि आ बहुत बढ़िआँसँ मतलब सुविधा सभ रहैत अछि हॉस्पिटल सभमे आब कोनो ओहन दिक्कत नहि रहैत अछि दिक्कत रहै पहले बहुत जादा मतलब एने आके अब सभ चीजमे सुधार भेलै धीरे धीरे आओर बढ़िआँ करतै बहुत साफ सुथरा रहै यहाँ टाइम टाइम पर सैनिटाइज करैत रहैत छै पहिले तऽ बहुत गन्दगी बहुत दुर्गन्ध फैलैत रहलै हॉस्पिटलमे तऽ जाहिसँ भी मतलब आदमी सभ कतराइत रहै बढ़िआँ बढ़िआँ हॉस्पिटल जे बाहर दोसर शहर सभमे हइ ओहिमे जाइत रहै लेकिन अब जेभी हमरा सभके एरियामे हइ शहर सभमे जे हॉस्पिटल हइ बहुत सारा एहन अब व्यवस्था कै देलकै बहुत सुविधा मिलैत छै अब